असां सां जेकियूं तकलीफ़ूं हूंदियूं आहिनि उहे अक्सरि या त शारिरीक तकलीफ़ूं आहिनि या त पोइ मानसिक तकलीफूं आहिनि त जेके शारिरीक तकलीफ़ूं आहिनि त हू पाण जे योग करण सां जेको शरीर में पाण स्वास्थ जो लाभ वठूं था त हू डेफिनेटिली पंहिंजी शारिरीक समस्याउनि खे चङी स्तर ते घटि कबो आहे ऐं जेके शरीर में पाण जेके योग सॼो अभ्यास कंदा आहियूं त सुबुह जो कीअं पाण एनर्जी अची वेंदी आहे ऐं सॼो ॾींहुं उहो एनर्जी रहंदी आहे जेको एनरजेटिक माण्हू आहे त उहो ऑटोमेटिक स्वस्थ रहंदो त स्वस्थ रहंदो उहो माण्हू त हिन जे अलावा अगरि पाण सोचूं की भई पाण खे जेको आहे योगु करण सां नियंत्रण थींदो आहे कंहिंजे मथां पंहिंजे साह जे मथां पंहिंजे बुद्धीअ जे मथां ऐं पंहिंजो जेको चेतना स्वरूप आहे मन जो हुन पंहिंजो डेवलप थींदो आहे मन जी ताकत वधंदी आहे त हिन शइ सां पंहिंजे बुद्धी जे मथां नियंत्रण अची वेंदो आहे त जंहिंजो बुद्धीअ मथां नियंत्रण अची वेंदो आहे त हू तनाव डिप्रेशन वग़ैरह घटि थी वेंदो आहे छाकाणि डिप्रेशन में बेख़्यालु जा वीचार बिना मतिलब जा वीचार धारा वधीक ईंदी आहे त जॾहिं बि पंहिंजी बुद्धीअ मथां नियंत्रण अची वेंदो त हीअ वीचार धारा डवलप ई कोन थींदी पंहिंजी बुद्धीअ मथां कंट्रोल रहंदो पाण कमु कंदासीं टेंशन कोन रहंदी